प्रदेश मे शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी एक अत्यंत गंभीर समस्या है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रत्येक स्कूलों में जितने शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए उतने शिक्षक मध्य प्रदेश में नहीं है क्योंकि हमारे गाँव में ऐस एक ऐसा गाँव है जहाँ पर कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक केवल तीन टीचर हैं जिससे की कारण बच्चों में शिक्षा का पर्याप्त प्रशिक्षण दि होता है क्योंकि समय पर क्लासेज़ नहीं लग पाती है बच्चों को बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है जिससे बच्चों में शिक्षा की प्रशिक्षण का शिक्षा का अभाव रहता है और सरकार को स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना चाहिए अन्यथा यह बच्चों की बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा खतरा डाल सकती है और इतना ही नहीं बल्कि बच्चों बच्चों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण में कमी होती है और बच्चे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं शिक्षकों के अभाव में क्योंकि शिक्षकों की कमी होने के कारण एक टीचर उतना उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाता है जितना दो टीचर प्रत्येक सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होना चाहिए जैसे मैथ्स के लिए अलग टीचर हिंदी के लिए अलग टीचर गणित के लिए अलग टीचर होना चाहिए और जिसके माध्यम से बच्चों का स सब्जेक्ट सिलेबस पूरा सही समय पर कंप्लीट कराया जा सके और बच्चे इग्ज़ाम के टाइम में अपनी सारी तैयारी को अच्छे से कर सकें और बच्चों में पर्याप्त प्रशिक्षण पहुंचाया जा सके ताकि बच्चे भविष्य में अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश को कुछ अपने शिक्षा के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में मदद करें